नाफाम ना गुरनानै लायबाय ना गुरना लायनानै फोरानबाय फोराननानै बिदिनो फोराननाय फोराननानै नाफाम देनो नागेरबाय ओमफ्राय दाना थास' लायबाय थास' हानानै जिरबाय थास' बिलायखौ जिरबाय हास'नानै नाफामखौ देग्रोबाय नाफामखौ देनानै थास'खौ जेब्ला नाफामा गेब्ले नाया गेब्लेयो होमब्ला थास'खौ होफाबाय थास'खौ होनानै नाजों थास'जों देबाय दोखो दोखो देथारबाय आरोखि देनानै ओमफाय दाना हासुं हासुं एबा जिखुनु बयामाव बयामावबो सोबाय हासुङावबो सोयो ओमफ्राय दाना हासुं गैयाब्ला बयामाव सोबाय बयाम गैयाब्ला हासुङाव सोबाय हासुङाव थारमाने ओरैबायदि सोयो औवा हासुंखौ इसिनि गोलाव बे गुसुं आरोखि ओमफ्राय बिदिनो सोबाय सोनानै देखांनानै जेला देखांनानै जेला सोयो अब्ला हासुङाव सोबाय नारसो नारसो सोबाय सोनानै बरथिब जाबाय बरथिब जानानै बरथिब जानानै माबाबाय आरोखि दोनबाय दोननानै आरो सायाव गयिनि हा लिरथेयो आरोखि सायाव मोखाङाव हा लिरथेना ओमफ्राय जेब्ला जानाय सम जेब्ला नाफामखौ हा लिरथेनानै मास मोनसे दोनबाय मास मोनसे दोननानै दाना जाजाबाय आरोखि जानायाव बिदिनो नाफामखौ माजों जायो होनब्ला एवनानैबो जायो जेनेबा ओरैनो एवनानैबो जाबाय बाथोन आरो जिखुनु बिदै फुदुंनानैबो जाबाय आरो एखमब्ला बिदिनो नारजि ओंख्रि सङोब्ला नारजियाव होफानानैबो जाबाय ओमफ्राय नै बेनिफ्राय जानानै ओमफ्राय फाननाय समाव फाननायाव बिदिनो एकस' ग्रामाव बिस थाखा बा पसिस थाखा बिदि होबाय आरोखि ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा हासुं गंसे फानोब्ला थिनस' गाहाम जेनेबा देरस' गाहाम बिदि जोबबाय आरो